औ नोंथाङा बिजनि दखाननि मैगं फानग्रामोन दा अ नोंथांनियाव मा मा रोखोमनि मैगं मोनोमोनथाय अ बिदिब्ला नोंथांनाव गासैबो गोथां मैगंफ्रानो दंजोबखायो नामा अ

ओमफ्राय बेवहाय जेबो रासायनारि हासार बाहायखायादा मुलिफोर एम्फौ थैग्रा एबा जायिखौ जाहोग्रा बिदि अ माने आथिखालावथ' मैगंमानेआनो मुलि होयो नालाय बेनिखायनो इसे सोंहरदों आरो मुलिफोर होनायनि नामा होननानै अ ओमफ्राय बेफोरनि अनगायैबो मा मा मैगं मोनबावो बे बिजनि दखानफोरावहाय अ अ अ माने आं गाबोनफोर थांनानै लायनो नागिरदोंमोन आरो बिजनि दखाननि नोंथांनि मैगंफोरा एसे थाजा थाजा मोजां जायो होननायखाय मानसिफोर खिन्थानायखाय नामबार लानानै सोंहरनाय जादों आरो दिनैहाय

अ ओमफ्राय दामफोरा बेसेबां लायोथाय अ

अ दे बिदिब्ला गाबोनहाय थांनायनि सिगां फ'न खालामहरनोसै आरो औ दे औ